नायालाय एसे मोन्दोंमोनहाय गोग्रोमनानै मा नाखौ नांगौ नोंनोलाय नायालाय ना बोथिया फवासेसो आरो ना थुरि आदा किजिसो दङ सिंगि मागुरा गैया ना गोरि दङ सेरसेसो ना थुरियाबो फवा एक्स' आरो बोथियाबो फवा एक्स' हानाय नङाहाय आफि बिदिहाय जाथारनाय नोङा आरो नोंनो नांगौथे जायोबा नोङो बाजाराव थांनो हागोन गाबोननो बाजारना ना फिसायालाय ओरैनो गेब्ले गेथेहाय न'वाव जानोसो दोन्दों बेखौ फान्थावा ना गोरलैया दामबाबो माबाखौ फानला बेखौ न'वाव जानो दोन्दां गोरलै गेब्ले गेथेसो गोरै स्र' स्र'खौसो ओरैनो दोन्दोंमोन फान्नो होन्नानै नांगौबा बेयो फवा एक्स'आनो हाथारनाय नोङा आफि एसे खस्ट' गोग्रोमनाय आङो दैमायाव गोजांनानै नांगौबा आङो जाथारनाय नोङा आफि आङो दैयाव माबाना दोन्दों जावैनानै गाबोन बाजाराव लांनो होन्ना आमफ्राय नोङो आथुर थारबा नोङो एसे सकफोराव लानानै फैथां आफि जि फवायाव एक्स' बाबो लांफैदो आङो एसे खस्ट' गोरोमनानै लाबोनाय आइथिं आखाइ रुबाय लायनाइ एसे गोजाननिफ्राय हाब्रुं दैब्रुंजों जदामब्ले जदामब्ले जथुम जथुम गोग्रोमनाय ना गुरनायाबो असेल' नङा आइथिङाबो जोब्रे बायनानै सायो आरो बाला बुथुमनाय नालाय जेखायाव सोनायफ्रा खस्टथार एसे दे दे होम्बालाय दे